ہم مارکیٹ گئے تھے وہاں سے ہم پھر ایک کرتیز کی دکان پہ گئے وہاں سے میں نے اپنے لیے ایک کرتی خریدی پھر وہاں سے ہم گھر آ گئے جو میں نے مارکیٹ سے کرتی لی تھی اس کو پہنی جب میں نے لیا تھا اس کرتی کو تو مجھے بہت پسند آیا تھا لیکن جب پہننے کے بعد پتا چلا اس کی کپ اس کی کوائلٹی بہت بےکار تھی اس کا فیبرک جو تھا وہ بہت بےکار تھا میں نے ایک بار پہننے کے بعد جب اس کو دھوئی تو اس کا کلر چلا گیا اور اس کا جو فیبرک ہے وہ بھی بہت بےکار نکلا اور ایک ہی بار دھونے سے وہ میرا کرتا پھٹ گیا بھیا نے بہت بےکار کرتی دی مجھے میں اس کو زیادہ بار پہن بھی نہیں پائی ایک بار میں ہی وہ بےکار نکل گیا میرے پیسے بھی اور ویسٹ ہو گئے اس کرتی میں